ओंखाम ओंखाम ओंख्रिखौथ' जों बयबो संखायो ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय एखम्बा समावहाय गोबाव टाइम लायो आरो एखम्बा समावहाय बांद्राय टाइम लाया आरो एखम्बा समावहाय बिदिनो दसेनो जायो आरो नार्जि अमा सबाय साम' संनोबाथ' गोबाव टाइम लायो नार्जि अमा संनो थाखाय नार्जिखौ सोमग्रोनानै लादो नार्जिखौ सोमनानैहाय रुदो खारै होनानै रुनानैहाय ओमफ्राय बेदरजों जायोबा बेदरखौ एवग्रोदो बेदरखौ एवनानैहाय बेदरखौ एवनानैहाय नार्जिखौ नार्जिखौ सादो नार्जिखौ साखांनानै बेदरखौहाय नार्जिआव होदो नार्जिखौ होखांनानै नार्जिखौ होखांनानै बिदिनो गोबां गोदौ होनानैहाय मोजां गोदौहोनानैहाय नार्जिखौहाय फोमोननो हायो आरो आरो सबायजों साम'जों संबाथ' सिगां सबायखौ एवदो एवनानै होख्रेमदो होख्रेमनानै रुदो खारै होनानै रुनानैहाय ओमफ्राय साम'खौ सायदो साम'खौ सायनानै दानदो दाननानैहाय दानदो फुदो लेबु होनानैहाय लेबु होखांनानै फुखांनानै ओमफ्राय मा होनो साम'खौ एवनानैहाय साम'खौ एवनानै सबायखौ होसनदो आरो गोबाव गोदौ होनानैहाय आराम जादो आरो बेनि उनावहाय बिदिनो आलदा रिचिपि माने गोदान रिचिपि बानायनायावहाय गोबाव टाइम लायो केक बानायदोंमोन आं केक बानायनायाव बिदिनो गोबाव टाइम लादों आधा घन्थानि जायगायावहाय बिदिनो फरति मिनिट्स फिफटि मिनिट्स बिदि लादों ओमफ्राय केक बानायनायावहाय सिगांआवहाय केक केकखौ मा होनो आठाखौ आता लादो बेकिं सदा बेकिं पावदार ओमफ्राय चिनि लादो दावदै मोनसे लादो लगायबाय लगायनायावहाय ओमफ्राय बिदिनो बबेबा जिनिस होनाया बिदिनो खम जायोबा मा होनो केका जायाबो जायो बिदिनो बिराद मिसतेक जादोंमोनहाय गोदान रिचिपि केक बानायनायावहाय ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो ट्राइ खालामै खालामै उनावहाय माने मोजां जाबाय ओमफ्राय बिदिनो आरो बिरियानि बानायदोंमोन बेबो गोदान रिचिपि बिरियानि बानायनायाव बिदिनो सिगाङावहाय मायरंखौ सोमनानै लादो ओमफ्राय सोमदो सोमग्रोनानैहाय बेदरखौ एवदो बेदरखौ एवबाय बेदरखौ एवनानैहाय बिदिनो बेदरखौ एवखांनानै फोमोननानैहाय मायरं सोमनायखौ होबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिरियानि मसला होबाय बिरियानि मसला होनायावहाय होखांबाय बिरयानि मसला होखांनानै आमफाय कुकारावहाय खननै खेबथाम गाबहोबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जाबाय आरो बेबो गोबाव टाइम लादों मानो होनबा बेबो गोदान रिचिपि गोबाव टाइम लादोंमोन बिरियानिआबो बिदिनो एखम्बा समावहाय ओंख्रि बिदिनो संनो बायोबा बिदिनो थाब जानाय ओंख्रिखौ सङो बिदिनो आलु दालि जहलाथ' दसेनो जायो दालि जहल आलु एवनाय ना बाथोन बेफोर दसेनो जाजोबो ओमफ्राय बिदिनो आलासिफोर फैबाहाय गोबाव टाइम लायो आरो किटसेन आवहाय बिदिनो मोनसेल' ओंख्रिजों जाया ओंखायनो गोबाव टाइम लानाय जायो